खुलुमबाय दिनै जि दानायनि सोमोन्दै आंहा बिलाइस्रि सरगयारि आंनि मुङा ओमफ्राय आं जि दानायाव माने आं सिख्ला सिख्ला समावबो दायोमोन बिनिफ्राय आं दायो हाबा जाबाय हाबा जानाय समावबो आं माने सिख्ला समाव दानो रोंखानायखाइनो आं दा हाबा जाखांनायनि उनावबो गथ' गथाइ इसे देरनायलाइ आं दास दाबो दानो लुबैयो बेनि थाखाय आं दाबो दायो मानो होनबा जिया जाहैबाय ओइ आर'नाइ आर'नाइया बे मा होनो फास्रा आर'नाइ मोदोमाव लानाय रेगे रेगां बेखौबो दायो ओरो माफ्ला आर'नाइ माने ओइ मोनसे आगरनि माफ्ला गोदोनायाव मेरायनाइ बेखौबो दायो बेनिफ्राय ओइ बेखौबो फानो फान्नानै माने गांसे जियाव आङो देरस' थाखाहै माफ्ला आर'नाइखौ आङो फान्नानै रां मोनो ओमफ्राय रेगे रेगांखौ आङो सइच' राङाव फान्नाय जायो बेनिफ्राय आरो लांगा दख'ना दायो लांगा दख'नाखौबो आङो फान्नानै आं गावगावनि खर्साखौ आं दिहुन्नो हायो ओमफ्राय उम ओरैनोलाय जि दानायाव गामसा गामसाफोरखौबो दानाय जायो गान्नाय बर'नि गामसा ओमफ्राय बिहु बिहुसा बिहु मा होनो मान फालि जि बेखौबो दानाय जायो बिनिफ्राय गामसानि दामा जाहैबाय जोंहा दुइस' फन्साचआव फान्नाय जायो ओमफ्राय बे मानफालि जिखौ जोङो ओह सेभेनटि राङाव फान्नाय जायो ओमफ्राय उम ओरैनोलाय सोब जिखौनो दायो गासिबखौबो दानो रोंजोबगौ मानो होनबा सिख्लायावनो दाखानाय नालाय ओंखाय आं दा हाबा जानानैबो आङो जिखौ दानो लुबैबाय थायो ओंखायनो बेखौ हाखांबा बेखौ बेखौ हाखांबा बेखौ आं सोंनानै दा गावनि आखाइजोंनो आं सोङो ओमफ्राय गावनि आखाइजोंनो आं दायो बेनो आंनि मोनसे अह बर' हारिमुनि आंनि रोंगौथिया आं सासे बर' हिन्जाव जानानै आंनि रोंगौथिया बेनो आंनि आखाइ आरो दा दसे आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोन्थ'बाय खुलुमबाय